बॉलीवुड वारी घणी पिचरूं आहिनि आहियूं जॾहिं में घणेई जेके ॾिसी अॼुकल्ह जा ॿार डांस सिखंदा आहिनि ऐं डांस कंदा आहिनि पोइ उहे अंग अॻियां वधी स्टेज ते पिया डांस कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे केरियर अॻियां वधिया आहिनि उहे उहे पिचर ॾिसी जल्दी सिखंदा आहिनि इहे प्रभावित थींदा आहिनि घणे तरह जा सुहिणा कपिड़ा बि पाईंदा आहिनि